टेक्न'लजिया जौगायोब्ला फिसा फिसा फालांगि मावग्राफ्राबो जि जौगायो आं बेखौ सानो बे जोंनि लामा दालां बायदिफोरा जे जौगाबाय जों जुदि फिसा फिसा हान्थामेला राहाया जुदि मोजां जायोब्ला जे जोंनि फालांगि मावनाया मोजां जायो आं बेखौ सानो जुदि फालांगि मावनायाव गारि मटर हान्थामेला राहाया जुदि गाज्रि अब्ला जोंनि फालांगिया गोबां लेजि जायो आरो थालाङो बेनिखायनो टेक्न'लजिया जौगायोब्लासो जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगागोन जे जों फिसा फिसा बिजिनेस एबा फालांगि मावोब्लाबो जोंनि बे फालांगि मावनाया जौगागोन जायनि थाखाय जों हान्थामेला राहा मोजां जायोब्ला जों खाथि खालायावनो बे दखान बाजार बायदि बायदि मुवा बेसाद फाननानैब्लाबो जों जोंनि न'खर संसार आरो गावनि थांनानै थानायाव मोजां सुबिदाखौ जं लानो हागोन जुदि नोङो बिजिनेस फालांगि खालामबाय जेनेबा नों माबा मोनसे मुवाखौ लांलाय लाबोलायाव जुदि हान्थामेला राहाया जुदि मोजां नङाब्ला नोंनि हान्थामेला राहाया जुदि मोजां नङाब्ला नोंनि फालांगि मावनाया गोबां जेंनायाव फैगोन जायनि थाखाय नों न'खर संसारा सालायनांगौआव बायदि बायदि जेंनाजों मोगा मोगि एबा जुजिनांनानै थागोन बेनिखायनो टेक्नलजि जौगानायजों लोगोसे जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगायोब्लासो जोंनि थांनानै थानाय फालांगि बिथिङा मोजाङै मोजां जौगागोन आं बेखौ सानो